گزشتہ برسوں میں اتر پردیش میں تفریحی منظر نامہ بہت طرح سے بدلاؤ ہوا ہے کہ پہلے جو تھا اتنا ایڈوانس ماحول نہیں تھا اتنی سہولتیں نہیں تھیں اتنا لوگوں کو پتہ نہیں تھی چیزوں کے بارے میں لیکن جیسے جیسے وقت گزرا لوگوں بدلاؤ آیا پڑھائی سے بدلاؤ آیا اور موبائل فون آئیں موبائل فونز میں نئے نئے گیم آئے موویز دیکھنا میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے کہ اب لوگوں کو نئی نئی چیزوں کا پتہ ہو رہا ہے جو ٹیکنالجی ہے ہماری اس کے بارے میں لوگ پتہ کر رہے ہیں لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے نئے نئے گیمس آ رہے ہیں موویز ہیں تو اس طرح سے بہت بدلاؤ آیا ہے